नमस्ते मेरा नांऽ पल्लवी खजूरिया ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं ते में तुसें ई अज्ज सनान्नी आं प्राडक्ट दे बारे च में पैह्ला प्राडक्ट खरीदेआ हा में पैह्ला प्राडक्ट न शैम्पू खरीदेआ हा सिरै ई लाने आह्ला अते शैम्पू में जेल्लै उस शैम्पू ई यूज कीता शैम्पू इन्ना अच्छा निकलेआ इन्ना अच्छा हा अते अते सगुआं ओह्दे कन्नै मेरे बाल डैंड्रफ हे ओह् बी दूर होइ गेआ ते ओह् बी निकली गेआ ते कन्नै ओह्दे ओह्दे च ओह्दी जेह्की मैल ऐ ते ओह् बी मतलब ओह्दे कन्नै मैल बी बड़ी शैल निकलदी ऐ अते मेरे जेह्के बाल झड़ै दे मेरे बाल बी झड़ना बंद होई गे हे अते बाल जि'यां ते झड़ना ते बंद होई गे सगुआं झड़ना बी बंद होई गे ते एड्डे एड्डे लम्मे बाल निकलन लगे ओह् होई गे मेरे सारे लोक मिगी पुच्छन लगे केह् लान्नी तूं सिरै ई ते में जेल्लै सनाया भाई में एह् शैम्पू लान्नी आं ते इस शैम्पू च खासियत एह् ही कि एह् बड़ा शैल हा बालें आस्तै में निं सोचे दा हा कि शैल निकलना मेरे में नि सोचे दा कि एह् शैल निकलना शैम्पू लेकिन ओह् बड़ा अच्छा गै निकलेआ अते में इसी पैह्ले बी यूज करन जि'यां स्टार्टिंग कोला यूज कीता जेह्के खूबियां न उस शैम्पू दियां मिगी ओल्लै गै पता चली गेइयां ते मेरे बाल में इन्ना शैल खूबियां ओह्दियां ते भी ओह्दे बाद में इसी लांदी रेही शैम्पू ई अते जेल्लै शैम्पू में यूज कीता मेरे बाल एड्डे एड्डे घने बी होई गे कन्नै ते जेह्के झड़ै दे झड़ना बंद होई गे ते झड़ना बंद होई गे में एह्ड़े एह्ड़े लम्मे होई गे अ'ऊं ते लान्नी गै लान्नी मेरे घरैआह्ले मेरी मम्मी ऐ जेह्की ओह् बी एह् शैम्पू इन्ना पसंद ऐ ओह् बी एह् शैम्पू लांदियां न में उं'दे बाल बी शैल घने होए जेह्की डैंड्रफ ही ओह् बी निकली एह्दा ते घने जेह्ड़े होए गै होए लम्में बी एड्डे एड्डे होए सारे लोकें ई शक शक ऐ कि अस पता निं केह् लान्नियां सिरै च लेकिन असें ओह् शैम्पू दी खासियत बड़ी शैल लगी अस ओह् शैम्पू लान्ने होन्ने अते असें ओह् शैम्पू बड़ा जैदा पसंद आया मिगी ओह् शैम्पू मी इन्ना शैल लग्गेआ कि मी ओह् शैम्पू में आपूं ओह् शैम्पू बड़ा ई यूज करनी होन्नी मतलब हफ्ते दो तिन्न तिन्न बार ओह् शैम्पू यूज करनी होन्नी अते शैम्पू यूज करनी होन्नी फ्ही मेरे बाल इन्ने मलैम साफ्ट मलैम इन्ने शैल बाल सिल्की सिल्की होई जंदे बाल जेह्के हफ्ते दे इन्ने शैल होई जंदे